دیہات میںو ان لوگ کھیل کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے جیسے ابھی محرم کا چل رہا ہے اس میں لاٹھی کھیلا جاتا ہے لوگ کھانا پینا کھا کر کے دس بجے سے بارہ بجے ایک بجے تک اسی میں سب لگے رہتے ہیں کھیلتے ہیں ایک الگ ہی جوش اور خروش رہتا ہے تو ہر جگہ ہر جگہ ابھی یہی ماحول ہے اور دیتا ہے خاص کر کے دیہات میں شہر میں تو نہیں ہوتا دیہات میں یہ سب کی بہت ہی اہمیت ہے اور ہم لوگ بھی سب لیڈیز سب دیکھنے جاتی ہے ایک دوسرے کا جوش اور جذبہ بڑھاتی ہے اس سے اور وہ لوگ کو امنگ بڑھتا ہے اور ہی اچھے طرح سے کھیلتے ہیں تو اسی لیے کھیل ہم لوگ کے لیے ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ہی اہمیت دیا جاتا ہے اور دینا ہی چاہیے ہم جیسے کسان بھر دن کھیت میں ہل چلا کر کے آتا ہے پھر بھی وہ رات کو چلے جاتے ہیں کھیلتے ہیں تو ان کی پوری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ایک عزیب ہی خوشی کا ماحول رہتا ہے اس میں کتنا بھی آدمی دکھی رہو لیکن خوشی کا ماحول ملتے ہی ان کی ہر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے